ईअं त लोकडाउन जे अंदरु स्कूल ई बंदि हुआ त जंहिंजे करे मोबाइल फोननि ते जेको पढ़ाई करणी पवंदी हुई उहो मोबाइल रस्तो ई हिकिड़ो हुओ माध्यम हुओ उन माध्यम सां ई ॿारनि जी पढ़ाई हलंदी हुई स्कूल वारा उन्हनि ते ॾींदा हुआ पंहिंजो सॼो ठाहे करे त कहिड़े टाइम ते कहिड़ा सुवाल आहिनि उन सुवाल जा जवाब तवांखे लिखणा आइन उनजी पढ़ाई असांजे मोबाइल ते अची वेंदी हुई ऐं उन्हनि जो ॾाढो सुठे नमूने उपयोग थियो छाकाणि त स्कूल त बंदि ई हुआ त हिन जे करे ॿार पढ़ाई घर में कंदा हुआ ऐं उहा पढ़ाई रेगुलर हलंदी ॿारनि जी छाकाणि त रोज़ जा रोज़ु स्कूल जा अंदरु लेसन अची वेंदा हुआ हुननि जा पढ़ी करे हुननि जा जवाब जेके ॿुधाए करे स्कूल में मोकिलणा पवंदा हुआ उन सां ॿारनि जो पढ़ाई में जेको रहजी वेंदो हुओ पर तॾहिं छा कंदा हुआ मोबाइल जी जॻह उहे पढ़ाए सघंदा हुआ रही ॻाल्हि नुक़सान जी त नुक़सान इहो हुओ त छाकाणि त उन अंदरु स्कूल वञी न सघंदा हुआ तॾहिं प्रतियूं ॿारनि जी कोन थींदी हुयूं जीअं बाग़ु बाग़ीचे में वञिणो स्कूल जे अंदरु थोरो स्पोर्ट्स थींदी हुयूं रांदियूं थींदी हुयूं ऐं उहे ॿारनि खे कुझु करण न मिलंदो हुओ रांदि रूंद करणु ऐं बाग़ीचा थिया स्कूल जे अंदरु बाग़ीचा हूंदा आहिनि बाग़ीचनि में रोज़ु स्कूल जो सुबुहु टाइमिंग हूंदा हुआ टाइमिंग में फर्क़ु पइजी वियो हुओ ॿार जीअं सुबुहु सवेल उथंदो हुओ त मोबाइल में जेके अची वेंदा हुआ हुन करे ॿार सवेल न उथंदो हुओ टाइम जो डिस्टब थींदो हुओ हीअ सभु नुक़सान हुआ